جی ہاں کبھی کبھی قانونی عہدے داروں جیسے وکیل پولیس پنچایت یا تحصیل کے دفتر کے لوگوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے رشوت خوری کا بھی سامنا کبھی کبھی ہوا ہے جب کبھی ٹرافک وغیرہ یا سگنل پر یا کوئی فائن لگتا ہے پولیس کی جانب سے تو اگر ہم انھیں خاموشی سے رشوت دے دیں تو وہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں یا تحصیل دفتر کے لوگوں میں اگر ہم کوئی کاغذات قانونی کاغذات بنوانا چاہتے ہیں اور اس وہ پاس نہیں ہو رہا تو ہم اگر تھوڑی رشوت ان کو دے دیں تو وہ جلدی جلد از جلد پاس کر دیتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر ایسا قانونی عہدے داروں سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جیسے وہ لوگ خود سے روک کر رکھے رہتے ہیں جب ہم اور پیسے مانگتے ہیں اگر اوپر کے پیسے دئے جاتے ہیں تو وہ ہمارا کام آگے بڑھاتے ہیں جو کہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن وہ لوگ اسے مشکل بناتے ہیں تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے اور رشوت خوری بھی ہوتی ہے